हम सोनू जी बोल रहे हैं सब्ज़ी बेचते हैं आलू आलू है परवल है बैगन भिन्डी टमाटर कटहल है पचीस रुपया के जी चालीस रुपया के जी कटहल पच्चीस रुपया ठीक है ठीक है और साठ रुपया के जी पन्द्रह रुपया आलू कितना

पच्चीस रुपया आलू का हुआ उसके बाद पन्द्रह रुपया यह मिर्ची का हो गया तो पन्द्रह पच्चीस चालीस हो गया उसके बाद क्या बोले थे

कटहल का हो गया पच्चीस रुपया एक के जी का तो उधर हुआ था चालीस रुपया और इधर हो गया चालीस पैँसठ हो गया पच्चीस कटहल का पैँसठ रुपया टोटल हुआ क्या ऑनलाइन पेमेन्ट मारिएगा कि ऑफलाइन से कैश

ऑनलाइन देना है ठीक है स्कैनर से मार दीजिए

जैसे यह है कि हमलोग हम हमलोग को आता है मतलब पाँच रुपया मार्जिन ले करके बेचते हैं ज़्यादा में मार्जिन नहीं लेते हैं पाँच रुपया के जी पर मार्जिन लेते हैं कच्चा सौदा है फिर जो मतलब कुछ बच जाता है उसमें कुछ खराब हो जाता है उसमें आता है तो उधर से भी मतलब कुछ खराब खराब निकल जाता है तो पाँच रुपया मतलब एक्स्ट्रा ले करके बेचते हैं मार्जिन इस तरह से रखते हैं तो नहीं तो पाँच रुपया नहीं रखेंगे तो फिर लॉस लग जाएगा इसलिए पाँच रुपया मार्जिन ले करके बेचते हैं क्यू आर हाँ आ गया क्यू आर हम देख लेते हैं जो पेमेन्ट आया कि नहीं ठीक है आ गया थैन्क यू